हा दादा मां तव्हां वटां चोपड़ा वठी वेई हुयमि त उहे हींअर सालु पूरो थियो पढ़ाई पूरी थी आहे त मूंखे वापसि ॾियणा आहिनि त उहे मां तव्हांखे ॾेई वञां त कहिड़ो अघु ॾींदव ऐं केॾीमहिल अचां उहो थोरो ॿुधाईंदव हा त उनजे लाइ मां तव्हां वटि खणी अचां त उहे ॾिसी करे हिकु ॿ बुक खणी अचां की सभु बुक्स खणी अचणी पवंदी छो जो वज़नु बि इलाही थो थी वञे न हा त जेॾीमहिल बि अचूं अचूं की तव्हां टाइम ॾींदव त उन परमाणे मां मुंहिंजो एॾो वज़नु आहे त वरी खणी कंहिंसां गॾु हुनजी कयांसि अॻड़ि बि हुनखे वठी करे अचां त तव्हांखे ॾेई वञां कहिड़ो अघु ॾींदव दादा मूंखे इनखां अॻिले दर्जे जा किताब खपनि बि त तव्हां वठंदव कहिड़े सां उहो त तव्हां कंडिशन ॾिसंदव भले पर कहिड़े अघ सां वठंदव ऐं साम्हूं कहिड़े अघ सां मूंखे तव्हां ॿिया ॾींदा ठीकु आहे त मां सुभाणे टीं खां पंजें जे विच में अचां थी हा हा हा हा भले मां सुभाणे अची वेंदसि तव्हां त वेठा हुजिजो